णव लाख अंयशीं हजार दोनशी एक लाख पंचवीस हजार तिनशीं दोन चार लाख दोन हजार पंदरा हजार पांचशीं दोनशीं पंचवीस